हरी ओम सांईं कल तव्हां खे जेका मां गाॾी चई बुक करण लाइ उआ अॼु आई पर मंजसि मूंखे मज़ो न आयो छाकाणि त ड्राइवर खे तव्हां टाइम सां मोकिलियो ई कोन मां तव्हां खे चयमि अठे वजे मोकिलजो पर तव्हां हुन खे मोकिलियो नवे वजे तव्हां इयो सोचो मूंखे एयरपोर्ट ते पहुचणो होयो मां कीअं टाइम सां पहुचंदमि हाणे जेको तो तव्हां जो ड्राइवर होयो उहो सफ़ा असुल ठीक ही न होयो गाॾी खॾनि मां हलाए पियो ऐं आहिस्ते आहिस्ते पियो हलाए हुन खे हुन मूंखे एयरपोर्ट ते बरोबर पहुचायो ई कान जंहिं जे करे मुंहिंजो जहाज़ु निकिरी वियो जहाज़ु निकिरी वञण करे मुंहिंजो जेको भाड़ो होयो हुओ बि रध थी वियो मूंखे न मिलंदो उहो भाड़ो उहो मां तव्हां खां ही वठंदोसांव भाड़ो छाकाणि त भाड़ो एयरपोर्ट जो जाम आहे ऐं तव्हां जी ग़लती आहे ऐं तव्हां ड्राइवर खे टाइम सां न मोकिलियो हिन करे मां हुते पहुची न सघयसि तंहिं खां पोइ मां जेको तव्हां खे ऐडवांस ॾिनो हू उहो बि मूंखे वापसि ॾियो ऐं जेको तव्हां मुंहिंजो नुक़सानु कयो आहे न पहुतमि हुते उआ बि तव्हां पैसा मूंखे भरे ॾिजो छाकाणि त मूंखे हुते टाइम सां मीटींग ते पहुचणो होयो तव्हां जे हिन ड्राइवर जे करे मां हुते न पहुची सघयसि जंहिंजे करे मुंहिंजो वॾो नुक़सानु थियो इन करे तव्हां मूंखे पंहिंजा पैसा भरे ॾियो ऐं मां ॿियनि खे कीअं ॿुधायां की तव्हां खां गाॾी कनि तव्हां जो त मां नालो ॿुधो होयो सुठो होयो पर तव्हां जो जेको ही वहिंवारु आहे न इहो ॾाढो तकलीफ़ु दायक आहे इन करे महिरबानी करे जेके मुंहिंजा ऐडवांस पैसा तवां वटि आहिनि प्लस जेको टिकीट जो ख़र्च थियो हुहो महिरबानी करे मूंखे कंहिंजे न कंहिंजे हथां मोकिल मोकिले छॾियो त जीअं मां ॿे दफ़े मां वञी सघां हुते टाइम सां पहुची सघां इन करे सुठा ड्राइवर मोकिलियो न त भले न लो मोकिलियो तव्हां जो त नालो ॿुधो होयो पर हिन भरे तव्हां खे छा थियो महिरबानी करे ध्यान ॾियो हिन ॻाल्हि ते